परिवारके ताकत सभ से ई अच्छा होइत छै कि सभ परिवार एक साथ रहैत छै हँसी खुशी रहैत छै तऽ परिवार मजबूत रहैत छै ओहि परिवारमे अगर झगड़ा लड़ाइ हो गेल तऽ ओहि परिवारमे मतलब कमजोरी भी आ गेल की ओ हमरा से बात नहि करै हऽ अथि नहि करै हऽ आ मिलल जुलल रहलक तऽ सभ हँसते खेलते रहलक कोइ लड़ाइ झगड़ा नहि भेल तऽ परिवार मतलब ई होइत छै कि परिवारमे सभ आदमी रहैत छै सभ रङ्गके सभ आदमीके सभ रङ्गके विचार होइत छै कि कोन केकरा बारेमे कइसन सोचैत छै आ कि नहि सोचैत छै तऽ सभ तऽ सभ से जादा तऽ ई अच्छा होइत छै कि परिवारमे अगर सभ आदमी अच्छा से रहैत छै तऽ अच्छा रहैत छै परिवार भी बढ़िआँ चललक अगर परिवारमे कोइ कमजोरी हो गेल तऽ जइसे लड़ाइ झगड़ा भए गेल आ ककरो से लड़ाइए झगड़ा भए गेल तऽ ओहि कारण से मन मुटाओ हो गेल घरमे आ ओएह अगर परिवारमे सभ अच्छा से रहैत छै तऽ घरमे नहि लड़ाइ नहि झगड़ा नहि किसी से किछु नहि होइत छै अपना हँसता खेलता रहैत छै घरमे सभ से खुशी खुशी से बात विचार कयलक जे मनमे भेल हँसते खेलते रहलक जेना मन भेल तेना रहलक लड़ाइ झगड़ामे बस ई होइत छै कि बस ओ हमरा से बात नहि करैया मन मुटाओ चलतै चलैत रहैया घरमे आओर जइसे हो गेलै परिवारमे ई होइत छै कि अगर मेन आदमी बढ़िआँ से रखैत छै परिवारमे आदमी तऽ ओकर परिवार कभी नहि टूट सकलैया परिवार सभ दिन से अच्छा से चलतै जब गार्जियन अच्छा से चलेतै परिवारके तऽ गार्जियन से परिवार अच्छा से चलतै आ गार्जियन सही से नहि चलेतै आ नहि तऽ ओ तऽ परिवार मतलब अपने आप टूटके बिखर जेतै अगर परिवारके गार्जियन जे बढ़िआँ रहतै तऽ कोइ मतलब कोइ भी एकरा तोड़ नहि सकलै हँ आ नहि कोइ मिटा सकलै हँ परिवार बढ़िआँ से चलतै